मां वॉल्टास कंपनीअ जी ॾेढ टन जी एसी वरिती अर्जुन इलैक्ट्रोनिक्स मां जेका ॾाढी सुठी आहे कॾहिं बि ख़राब कोन थी आहे टिनि महिननि जी वॉरंटी हुई पर कॾहिं बि ख़राब न थी आहे नंढी वॾी जेकॾहिं तकलीफ़ु थींदी आहे त उन्हनि जा माण्हू अची हिकु ॾींहुं में ई रिपेयर करे वेंदा आहिनि तंहिंजे करे वॉल्टास कंपनीअ जी एसी वठी सघिजे थी